अॼुकल्ह देश में माण्हू फिल्मूं ॾिसी करे पिकचरूं ॾिसी करे जेका हुन में कपड़ा पाइ पातल आहिनि हो होड़े तरीक़े सां पंहिंजा कपड़ा सिलाए करे पाइनि था हुननि खे उहे कपड़ा ॾाढा वणनि था पाइण में जोकि चमकीला आहिनि सुठेदार आहिनि पहिररिएं ज़माने में माण्हू सादा सुठा कपड़ा पाईंदा हुआ कॉटन जा अॼुकल्ह अलाए कहिड़े ई क़िस्मनि जा कपड़ा अची विया आहिनि जेके माण्हू पाइणु पसंद था कनि मूवी पिक्चरूं ॾिसी ॾिसी करे मां हिकड़ी मूवी ॾिठी हुई वीर दि वेडिंग उन में करीना कपूर जा कपड़ा मूंखे ऐॾा वणिया हुआ छा त मां पंहिंजी धीअ लाए ओड़ा ई सुभाया दर्जीअ खां पर सुभण खां पोइ उहो अहिड़ो मज़ो न पियो ॾिए जेको मूवीअ में ॾेखारींदा आहिनि जॾहिं महल फ़िल्म स्टार वग़ैरह पाईंदा आहिनि त